हुँ हुँ कहै छी हम अहाँके जमीन लैलए चाहै छी होटल खोलैलए हम चाहै छी दुइ बीघा लिअए बुझलिए चौकपर कि कोना दाम बतेबै बतैऔ अहाँ हुँ हुँ

हँ हँ उचित देबे ने करब

हम लेबै तऽ एक्केबेर कहलहुँ दुइ बीघा लेबै कतेक रुपैआ लागतै से बतबू ओहिके बाद ने हम बाद बताएब जे हम एतेकमे लैलए चाहै छी होटल खोलब हँ तऽ बतैऔ दाम कतेक बतेबै ओहिके बादे ने हम किछु कहब अहाँके

नहि नहि डेढ़ करोड़ कथीके बहुत भऽ गेलै ने जादा जेना हमरा भऽ गेलै जेना भऽ गेलै बुझिऔ ने पचास लाख रुपैआ अहाँके देब जनलिए बीस सालके हमरा एग्रीमेन्ट बीस सालके मिलैके चाही नहि नहि झगड़ासब किएक हेतै झगड़ा झाँटि किछु नहि करब अहाँके ई हँ हम कि कहलिए एग्रीमेन्ट हँ बनाएंगे बनाएब बीस सालके हमे

हँ तऽ अहाँ आब कि कहैलए चाहै छी बतैऔ अहाँ

अच्छा हँ हँ

तब सुनिऔ हम लेब दुइ बीघा जमीन लेब कतेक रुपैआमे देबै अहाँ बतैऔ होटल खोलेलए चाहै छी हमे अहाँके आवाज नहि आबैए बढ़िआँ फरेश फ्रेश आवाज बोलिऔ अहाँ कतेक पइसा लेबै जनलिए हँ पचास लाख हम कहलहुँ अहाँके कि कतेक रुपैआमे अहाँ देबै से बतैऔ ने अहीँ पहिले कहलिए एतेकमे हम कहलहुँ नहि एतेकमे हमरा देबै तऽ अहाँके लेब तऽ अहीँ ने बतेबै आब कि कोना कहबै एतेक रुपैआमे अहाँके पोसाइए कि नहि पोसाइए तऽ अहीँ ने बतेबै

दऽ देबै हँ तऽ हम बीस सालके अथी कऽ कऽ लेब कथी कहै हइ हँ